ہندوستان میں آب و ہوا ابھی فی الحال اچھی ہے کیونکہ یہ ابھی کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے اچھے سے سانس لے رہے ہیں یہ لے رہے ہیں گھوم رہے پھر رہے ہیں اور آب و ہوا حالانکہ شہر میں کچھ زیادہ گندہ ہے کیونکہ وہاں گاڑی کی سنکھیا اتنی چلتی ہے تو اس سے ہمیں سانس لینے میں ہلکی دقت ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے تو ہمیں شہر سے اچھا ابھی گاؤں میں اچھا لگ رہا ہے یہاں کی ہوا ہے اچھی چل رہی ہے سانس لینے میں کوئی دقت نہیں ہے اور یہاں گاڑی بھی بہت کم اور شہروں میں نا بہت گاڑی چلتی ہے اس سے دھواں نکلتا ہے تو اس سے آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور ہمیں وہ سانس لینے میں ہلکا دقت ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں شہر سے اچھی آب و ہوا ابھی گاؤں میں ہوتی ہیں تو ہم شہر سے زیادہ گاؤں میں رہنا پسند کریں گے اور بھارت میں نا آبو بھارت میں نا اب آب و ہر موسم میں چینج ہوتا ہے جیسے گرمی میں گرم لگتی ہے اچھی اس کے بعد ٹھنڈی میں الگ ہوتی ہیں آب و ہوا اس کے بعد برسات میں الگ ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں اگر انڈیا کی آب و ہوا کے بارے میں بات کریں تو تو ٹھیک ہے لیکن شہروں میں نا کچھ زیادہ ہی گندگی ہے یہ ہے وہ ہے ہم شہر میں رہنا پسند نہیں کرتے گاؤں میں رہتے ہیں کیونکہ وہاں کی ماحول ہمیں سمجھ نہیں آتی بہت سانس لینے میں دقت ہوتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں شہر سے زیادہ آب و ہوا گاؤں میں اچھی چلتی ہے اور ابھی فی الحال آب و ہوا گندگی اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ گاڑی کی سنکھیا اتنی بڑھ گئی ہیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس سے ہمیں سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے اور شہروں میں گاڑی بہت چلتی ہیں گاڑیاں گاؤں میں گاڑیاں بہت کم چلتی ہیں تو اوبیسلی یہاں کی آب و ہوائیں اچھی ہیں ہمیشہ ہوا چلتی رہتی ہیں اچھے آکسیجن ملتے رہتے ہیں اور شہر میں نہ پیڑ پودے کم ہوتے ہیں تو اس سے آکسیجن کمی ملتی ہے اور گاؤں گھروں میں آکسیجن بہت ملتی ہے کیونکہ یہاں پیڑ پودے کی سنکھیا بہت ہے جگہ جگہ پہ بڑے بڑے گھنے گھنے جنگل ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں آکسیجن ہمیشہ ملتی رہتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آب و ہوا جو ہے ہمیں گاؤں کی پسند ہے شہروں کی اپیکچھا گاؤں میں ہم بہت سوستھ رہتے ہیں اور ہمیں اچھی آب و ہوائیں مل رہی ہیں شہروں کے اپیکچھا گاؤں میں